हाल के वर्षों में अपने देश की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित और सुदृढ़ हुई है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कुछ ऐसे मतलब उद्योग लाए हैं जिससे

और बैंकिंग से जो मोबाइल से जो पैसा मतलब लेन देन या ये करते हैं इससे भी काफी मतलब ये हो रहा है विकास हो रहा है और कुछ सुविधाएँ मतलब अच्छी हो रही हैं जिससे अपने वित्तीय उसमें मदद हो मिल रही है वित्तीय क्षेत्र में